بھارتی میڈیا میرے خیال سے تو اپنا کام بہت اچھے سے کر رہی ہے وہ ہم تک بڑی بڑی خبروں کو اچھی اچھی خبروں کو جلدی سے جلدی لے کر آتی ہے لیکن جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے میڈیا بہت پیچھے چلی گئی ہے سوشل میڈیا نے میڈیا کی خبروں کو بہت غلط طریقے سے یوز کرنا شروع کردیا ہے کبھی کبھار جو خبر سچی ہوتی ہے وہ دکھایا نہیں جاتا اور جو خبر دکھایا جاتا ہے وہ سچی نہیں ہوتی جس سے ہم لوگوں کے بیچ بہت زیادہ ڈسٹربینس ہو چکی ہے سچی باتوں کو کوئی سچ نہیں مانتا اور جھوٹی باتوں کو سب سچ سمجھ لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے بہت سے مشہور اخبارات ہیں جیسے دینک جاگرن امر اجالا ہندوستان ٹائمس یہ سب اچھی اچھی خبروں کو لاتے ہیں ہمارے بیچ اور بہت سارے نیوز چینل ہیں جیسے نیوز ایٹین آج تک جو ڈیلی ہم لوگوں کو تازی تازی خبریں دیتی ہیں اور ہم کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے